हलो जय झूलेलाल अच्छा अच्छा हा तव्हां कहिड़ी टाइप जी करणु चाहींदा आहिनि वेकेंट पोस्टूं न भई हिकिड़ो त नसीराबाद अथव ॿियो पुष्कर हुन जॻहयुनि ते खुली जॻह आहे त तव्हां हुते वञणु चाहींदा अच्छा न त हींअंर हाल फ़िलहाल जॉइन कयो पोइ धीरे धीरे करे कोशिश करे तव्हांखे हिते करे छॾींदासीं अजमेर में कुझु ॾींहं पहरियूं हा कंप्यूटर जो ॼाणो थोरो कमु हा त कंप्यूटर जो तव्हांखे कमु ॾींदासीं

पघारु शुरूअ में त ॿारहं तेरहं हा पर हूअं त हिते त अजमेर में त ॾह ई ॾींदा आहियूं असां हा तव्हां जॉइन कयो पोइ तव्हांजो कमु समुझ में ईंदो त तव्हांजी वधाए वधाए छॾींदासीं पहिरीं तव्हां जॉइन कयो पहिरी तव्हां अची करे मिलो गॾिजो तव्हां शास्त्री नगर श शास्त्री न इहो शोपिंग सेंटर जे पासे में आहे त तव्हां रूबरू अचो पहिरीं गॾिजण पोइ जेको बि हूंदो हा हा हा बाक़ी ड्यूटी अवर्स जेके कहिड़ा कुछंदा हूअं भई सुबुह जो नवे खां शाम जो छह

हा एतिरो त अचिणो ई पवंदव हा एतिरो त अचिणो ई पवंदव तव्हां पंहिंजो सुभाणे पंहिंजे सभु डाक्यूमेंट खणी अचिजो आधार काड डाक्यूमेंट डिग्री विग्री जेकी बि अथव ॿियो सभु खणी खणी अचिजो हा हा हा हा ठीकु आहे

ठीकु जय झू जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल